जेनाकि यूट्यूब छै यूट्यूब चैनलपर कोनो फिल्मे देखैत छियै कोनो चीज देखैत छियै ओना नहि तऽ हम मशीन चलबैत छियै तऽ जेना सिलाइके वीडियो बनबैत छियै जे चीज सियैत छियै आओर जेनाकि फेर फेसबुकेपर दैत छियै या यूट्यूबे चैनलपर दैत छियै या वाट्सएप्पेपर कोनो चीजपर लगबैत छियै तऽ आदमीसभ जुड़ल रहैत छै केओ फोनेसँ करैत छै तऽ कहैत छै मतलब ई चीज सी देबेँ कहैत छी हँ सी देब ओकर बाद जा कऽ जेना फेसबुके चलबैत छियै फेसबुकोपर छोड़ैत छियै तहन फेसबुकोपर कतेक आदमी कहैत छै मैसेन्जरो आओरपर फोन करैत छै ओना नम्बर रहैत छै तऽ नम्बरोपर फोन करैत छै जे कोनो चीज सी देबै तऽ सी दैत छियै जेनाकि कोनो फिल्मे देखैत छियै तऽ यूट्यूबपर सर्च करैत छी तऽ तुरन्त फिल्मे चलि आबैत छै जेना मशीनमे जे चीज नहि आबैत छै तऽ यूट्यूबपर सर्च करलहुँ तऽ ओ चीज सीख लैत छियै जेना ब्यूटीपार्लर छै ब्यूटीपार्लर जेना खोलबै तऽ कोनो चीज अगर जे चीजके नाम नहि जानैत छी ओ चीज मोबाइलपर सर्च करलहुँ तऽ देख लेलहुँ जे ओ चीज छै तऽ कहीँ दोकानपर जाइत छी तऽ अपन खरीद लैत छी आ फेसबुके चलबैत छी तऽ फेसबुकेपर जेना कोनो चीज फोटो तोटो आदमी लगबैत छै तहने ने मतलब कोनो डान्सके अहाँकेँ लगबैत छै यूट्यूब चैनलपर जेना फेसबुकेपर लगबैत छै तऽ अपना ओकर पैसासभ होइत छै जेना अभी हमरा जेना कोनो चीज करैत छियै मशीने चलबैत छियै तऽ मशीन चला कऽ फेसबुकपर डालैत छियै तऽ केओ जानैत छै तऽ फोन करैत छै तऽ आबैत छै जेना वाट्सएपे भेल तऽ डालैत छी तऽ वाट्सएप पर ढेरिक आदमी कऽ वीडियोपर लिङ्क कए कऽ केओ देखैत छै केओ ओना फोन करैत छै तऽ कहैत छै सी देबेँ तऽ हँ सी देबै कहैत छै सी देबेँ तऽ हँ सी देबौ जेना आइ तक तऽ हम नहि अथीपर यूट्यूबपर छोड़लियै लेकिन कहैत छियै जे ब्यूटीपार्लर दोकान खोलबै तऽ ओ छोड़बै एगो सिलाइओ मशीन रहतै तऽ ओहो छोड़बै लेकिन अभी तक नहि छोड़ने छियै लेकिन फेसबुकपर लगेने छियै वाट्सएप्पपर लगेने छियै सभचीज पर जाइत छै आबैत छै अपन सभआदमी कतेक आदमी तऽ फोनो करने छै जे हँ ई चीज सी देबह तऽ सी दैत छियै जेनाकि कोनो ब्लाउजे सलवारे सूट भेलै तऽ सी देबै तऽ हँ सी देबै तऽ कतेक रुपैआ लेबै तऽ एतना रुपैआ लेबै तऽ आबैत छै तहन सी दैत छियै ककरो दू रुपैआ बेसी कहबै तऽ नहि एतै तऽ दू रुपैआ कमे कए कऽ कहैत छियै तऽ आबि जाइत छै केओ अच्छा रहैत छै तऽ अपने मतलब समझैत छै तऽ अपना जा कऽ फेसबुकपर फोन करलकै तऽ आबैत छै अपने खुदे नहि तऽ कहैत छै ककरो लगा कऽ भेज देब तऽ ककरो लगा कऽ भेजिए दैत छै अपना करि दैत छी ओना जे अपना जे टाका होइत छै मोबाइले द्वारा भेज दैत छै आ नइ तऽ अपन हाथो हाथ दए दैत छै